औ आङो कक्लाबारि बाकसानि ना बेफारि ओमफ्राय नोंथांनो ना नांगौ जादोंमोन नामा

ओमफ्राय बेसेबांसो नांगोन नोंथांनो माबायदि ना नांगौ रुप सान्दा दं पंकज दं हाबायाव गोथाव गोथाव आरो ना ना बिदि फिसा साइज नांगौ ना बरफआव दोननाय गिदिरखौ नांगौ नोंथाङा खोन्था हरदो रौ नाया एसेबां बुरजा मोनस्लाबनाय नङा दा

नोंथांनो बेसे नांगौ सेरबासो नांगोन खोमा हाबा नालाय बाकसायाव नङा होनबा हाबाया बाकसानि राङापानियाव अ बेसेसो नांगोन बायदि नोंथांनो हाबाया माने बेसेबां गिदिर बेनि हिसाबै मानसिफोरखो लिंनाय हिसाबै नानि खिन्थाहरनो हागोन नामा नाखौ बेसेबां बुरजा नांगोन ओमफ्राय बेसेबांसो नांगोन बायदि नांगोनखौ खोन्था हरदो आं माने अर्डार होनानै दोननांगोन नालाय जोंनि बाकसायाव गोबां हाबा जाबाय थायो अ मा ना बुंदोमोनबा अ नोंथाङा कुविन्टेलनैखौनो लांदो हाबाया गिदिरबा साननैफोर जागोन ना मावनाय दांनायनि आरो खामानि मावनायनि आं दामखौ एसे अफाराव होसिगोन दे सिनायखानायबो जाबाय नालाय औ गावनि एरियानिनो बाकसा डिस्ट्रिक्टनि हिसाबै खमायनानै होनोसै मोजां मोजां माने नों खिन्था खिन्थाहरनांगोन माबायदि ना नांगोन बेफोरखौ एसे खिन्थादो ओमफ्राय आं अर्डार खालामनानै लाबोनांगोन नालाय आंबो नाखौ बाकसानि पातसालानि टाउननिफ्रायसो लाबोयो नोंथाङा खिन्था हरदो माबायदि नाखौ नांगौ रौ ना मा होन्दोंमोन रौ मेरेका माबायदि माब्ला नांगोन बा डेटखो खिन्था हरदो अ जागोन दे होनबा मोनहैगोन खालामना दोननो हागोन आङो दे होनबा दोन्थ'नोसै अ अ इसे मध्यमनिखौनो लाबोनोसै दे आं दे